جی ہاں میرے یہاں پر اپل پی جی گیس کا استعمال کیا جاتا ہے کافی دِنوں سے مجھے جب بھی گھر سے کھانا بنانا ہوتا ہے تو میں عام طور پر گیس پر ہی کھانا بناتی ہوں اور اِس میں بہت آرام رہتا ہے لیکن کئی کئی جگہ پہ ابھی بھی گھروں میں لکڑیوں کے اوپر کھانا بنتا ہے اور اُس میں بہت تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو کھانا بنانے میں کیونکہ اگر لکڑی گیلی ہوتی ہے تو اُنہیں جلنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے کھانا بننے میں دیر لگتی ہے اور اُس کے علاوہ دھواں وغیرہ بھی بہت ہوتا ہے جس سے عام طور پر لوگوں کو بہت پریشانی ہو جاتی ہے لوگ کھانسنے لگتے ہیں اِس لیے مجھے ایل پی جی گیس پر کھانا بنانا پسند ہے اور میں اُسی پر کھانا بناتی ہوں